अपन परिवारमे बहुत हमर परिवार बड़ा हइ जइसे हमर सासु सासुजी हो गेलखिन पप्पाजी हो गेलखिन हमर बड़ी दीदी भऽ गेलखिन मझिली दीदी भऽ गेलखिन सझिली दीदी भऽ गेलखिन आओर जइसे बड़ा भइआ मझिला भइआ सझिला भइआ आओर बाल बच्चे सब मतलब परिवारमे बहुत बड़ा फैमिली रहै छिए आओर सब अपन अपन बिजनेस करै छै अपन अपन काममे लागल रहै छै जइसे हम हमरा आरकेके सहेलीमे हम जब इसकुलमे पढ़िए तऽ हमरा आरके सहेली जइसे चाँदनी हो गेलै मौसमी भऽ गेलै रीना भऽ गेलै ममता भऽ गेलै सब हमरा आरके साथ पढ़ैत रहलै किलासमे इसकुल हमसब जइए तऽ एक साथ जइए खनपर किछु भी खाना पीना खइए तऽ एक साथ हमरा रऽ लञ्चमे भी एक साथ रहिए कहूँ भी घूमै फिरै जइए तऽ हम चारू सहेली एक साथ मिलिके जइए घुमै फिरै कहूँ भी जइसे बाजार हो गेलै घुमै जाइलए जइसे कहूँ भी मतलब साथमे कोइ भी काम रहैत रहलै सब्जी लाबैके बाजारमे तऽ हमेशा साथे जएती खएती आओर सबसँ ज्यादा तऽ ई हइ हमे घुमै जेतिए तऽ सबसँ ज्यादा हमे अथी गोलगप्पा खएती लिट्टी चाट बढ़िआँवला छोला भटूरा भऽ गेलै ईसब खाइमे बड़ा अच्छा हमरा आरके लागैत रहलै बचपनमे आओर बहुत अच्छासँ हमरा आर खएबो करैत रहै हर अथी बाजारमे जइए ने तऽ हमरा आरके सब कभी नहि अथी भेलै हइ खन आओर खाइ पिएमे तऽ सबसँ ज्यादा हमे बाहरके सामान ज्यादा खइए खन आओर जइसे हो गेलै चाट मसाला भऽ गेलै चाउमीन भऽ गेलै मैक्रोनी भऽ गेलै पास्ता भऽ गेलै ईसब खाइमे हमे साथ हमे इसकुलमे जे पढ़ै जइए तऽ जइसे पढ़िए तऽ चारो साथ एक साथ बेँचपर बैठबो करिए हमरा आर आगे पीछे दोस्तीमे हमरा आरके कभी नहि टुटलै खन अभिओ तक हमरा आर जाइ छिए तऽ हमरा आरके याद करै छै